जय झूलेलाल प्रदर्शन जे वक़्ति असां पहिरियूं त सोचींदा आहियूं त कहिड़ो क कयूं जीअं त फेमस कलाकारु मशहूरु कलाकार लता मंगेशकर मुहम्मद रफ़ी हुननि जा ग गाना खणी करे असां प्रदर्शन करण जी कोशिश कंदा आहियूं हुननि जां ख़ुशी वारा बि त दुख वारा बि ख़ुशी में त झुमी झुमी पंहिंजे शरीर खे हिलाए डुलाए केरनि जा भाव ॾेखारे माणा तमामु ख़ुशी सां गाईंदा आहियूं जे कोई दुख जो देश जो कोई गानो आहे जेको हुनमें पंहिंजा माहौल जे अकोर्डिंग सुठी आवाज़ में ॻाए करे माण्हूं खे समुझाईदा आहियूं कि हुननि खे मज़ो अचे बुधण में मज़ो अचे बोर न थियनि ऐं जेको आहे सो पाण खे बि ख़ुशी महसूसु थिए हिनकरे प्रदर्शन जे वक़्ति पहिरों पाण असां इहो सॼो करे पोए कंदा आहियूं तमामु सुठे नमूने सां पंहिंजे चहिरनि ऐं शरीर जे लाइ पंहिंजो कंदा रहंदा आहियूं ऐं गाने ॻाइण जे लाइ पंहिंजे ध्यानु गले जो जाम ध्यानु रखंदा आहियूं जीअं गरम पाणी पीअंदा रहंदा आहियूं खटोई मसालेदारु ख़ाधा न ख़ाईंदाआहियूं व्यायाम वग़ैरह कसरत करे योगा करे पंहिंजे गुरू जो नालो जय झूलेलाल पंहिंजे गुरू खे यादि करे शुरू कंदा आहियूं ऐं सुठे नमूने सां पंहिंजो प्रदर्शन करे ज़िंदगी में कम ईंदा आहिनि जय झूलेलाल